मुहिंजो पसंदीदा लेखक डॉक्टर मोतीलाल जोतावाणी आहे हो असांजे लजपत नगर जा इलाइक़े जा ई हुआ उननि ॾाढी कहानियूं लिखियूं लिखियूं आहिनि हुननि खे तमामु इनाम बि मिलिया मिली चुकिया आहिनि जंहिंमें पद्म श्री बि आहे इहा असांजे सिंधी समाज लाइ ॾाढी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे हुननि हिक डिक्शनरी बि लिखी जंहिंखे असां सिंधियुनि लाइ त तमामु कम जी आहे असां हुन मां घणो कुझु लिखी सघंदा आहियूं